हांवेन कार्मेलीन हो पुस्तक वाचला ह्या पुस्तकाचो लेखक आसा दामोदर मावजो दामोदर मावजो ह्या कार्मेलीन पुस्तकाचो लेखक ताणें आमची क्रिस्तांवां वापरून आमचो समाज लोका मुखार हाडला कार्मेलीन हेच पुस्तकांत जायते बरें सांगलां क्रिस्तांवांच्या बद्दल पोर्च्युगीस टायमार कशें आशिल्लें आनी आतां कशें आसा हाचें वेग वेगळीं क्रिस्तांवांचें सांगलां कार्मेलीन हो पुस्तक म्हजो खूब आवडिचो हांवेन हो पुस्तक दोन तीन चार फावटी वाचला हे पुस्तकाक वाचून आमकां जायतें शिकपाक मेळटा ह्या पुस्तकांत जायते वेग वेगळें क्रिस्तांवांचे लोकांची व्हडवीक लोक कशे वावुरताले लोक क्रिस्तांव कशें जियेले तांचेर आडखळ आयली कशी फेस करताले आनी जायतेंच बरेंपण सांगलां कार्मेलीन हें पुस्तक वाचपाक खूब लायक जाता हें वाचूंक लागल्यार परत परत वाचपाक दिसता ह्या पुस्तकांत वेग वेगळे आमकां शिकूंक मेळटा लोकांचें लोकान कशें दीस काडले लोकांक कसले आवड आसली लोकांची क्रिस्तांव लोक कशें जियेले प्रोब्लम आयलें जाल्यार क्रिस्तांव लोकांनी कशें फेस केली हाचें जायतें आमकां शिकपाक मेळटा